तीस चाळीस वर्सां पयलीचो जर विचार केलो म्हणजे ल्हानपणांत जाल्यार त्या वेळार प्लास्टीकाचो वापर आशिल्लो पूण तो खूब कमी प्रमाणांत आशिल्लो पूण आयज जेन्ना आमी ह्या प्लास्टिकाचेर विचार करतात तेन्ना खंयचीय वस्त घेवूं ती प्लास्टिकांतल्यानच घेवपाची एक वायट संवय आमकां लागल्या आनी हांव ती वायट इतल्या खातीरच म्हणटां की हे प्लास्टीक वापरतकीर तें जंय पावपाक जाय तें पावोवपाक जर आमी कमी पडलें जाल्यार आमचो वाठार जो आसा त्या वाठाराची भलायकी ही इबाडटली आनी तीं इबाडत वचत आसा हो आयज सगळ्यां मुखार एक मोठो प्रस्न जावन आसा अश्या वेळाचेर शक्य जाता थंय तें प्लास्टीक कमी वापरप किंवां वापरतात आनी वापरून जालें की ते प्लास्टीक जंय पावपाक जाय ते पावोवप ह्या दृश्टीन एक मोटी जागृताय आयज सगळें कडेन जावपाकच जाय आयज एकादें म्हणजे आयज भाटांनीं किंवां कुळागरांनीं बरें सारें म्हण अळम्याचें सारें वापरप जाता आता हें अळमी तयार करता आसतना मशरुम ताजें जे मेन्युअर आसा तें प्लास्टीक पोतयांत दवरून ती सगळी प्रोसेस जावन ती अळमीं तयार जातात आनी कितल्या तेंपान ती अळमीं जातकीर प्लास्टीकांत आशिल्ले तें अळम्यांचें मेन्युअर हाडून जर माडांनी कुळागरांनीं घालें जाल्यार तें एक बरें सारें हे सगळ्याक खबर आसा पूण हे सारें आपल्या भाटांत घालतकीच त्यो ज्यो शेकड्यांनी प्लास्टीकाच्यो पोतयो उरतात त्यो आपल्या भाटांत त्यो दवरप ना हे प्रत्येक जण विचार करता पूण ताचे नंतर त्यो पोतयो काडून उडयल्ल्यो ह्यो व्हळांनीं किंवां न्हंयनीं वचून उदकांत तश्योच लागतात मागीर ती गटारां जायत किंवां तें व्होळ जायत न्हंय जायत थंय हे उदक तुंबता आनी ताकाच लागून हुंवार येवप उदकाची पतळी वाडप ह्या सारकें अनेक प्रस्न मागीर तशेंच ते प्लास्टीक मुखार गेलें जाल्यार हेतूंतल्यान समुद्रांत वचप तातूंत त्या प्लास्टीकांत आशिल्लें केमिकल उरत किंवां इतर कितें विशारी उरत हे नुस्त्याच्या पोटांत वचप आनी नुस्त्याचेर आकांत येवप अशें वेगळें वेगळें आमच्या पर्यावरणाक त्रायदायक जावपी प्रस्न हे वाडतच वतात आनी ताका लागून आयज कचरो जो आसा प्लास्टीकाचो तो ज्या जाग्यार पावपाक जाय अशें ग्रामपंचायत आसत किंवां म्युन्सिपाल्टी आसत हे ज्या तरेन थारायता ताका प्रत्येक नागरिकान प्रत्येक मनशान तेंको दिलो जाल्यारच आमी फाल्याचो जो काळ आसा तो बरें तरेन मनोवपाक शकतलें